असांजे समूदाय में चालीहे ते चेटीचंड्र ने सभिनीनि खां वधीक जेको पसंदीदा डांस आहे उहो छेॼ आहे उहो असां सभु सिंधी मिली इलाही प्रेम सां पूरे उत्साहु सां सभु ॼणा मिली करे नंढा वॾा ॿुडा ॿार उहो छेॼ में नची करे सभु एॾो प्रसन्न थी वेंदा आहियूं की असांखे कुझु यादि ही न रहंदो आहे